असांजे पंजे नंबर में चालीहा साहिब असांजे इष्ट देवता जो मंदरु आहे चालीहे में वॾे में वॾो मेलो लॻंदो आहे चालीहे ॾींहं प्रसाद विरिहाया वेंदा आहिनि सभु भाव भक्तीअ सां लाल साईंअ जा पंजड़ा ऐं भॼन ॻाईंदा आहिनि हुन मंदर में चेटी चंड जो बि वॾो मेलो लॻंदो आहे हुन ॾींहं ते असां सिंधियुनि जो नओं साल चालू थींदो आहे असां सिंधी ॿिया बि घणईं ॾिण मल्हाईंदा आहियूं जीअं त थधिड़ी थधिड़ीअ जे ॾींहुं असां हिकु ॾींहुं अॻु लोला पचाए रखंदा आहियूं दाल वारा फुलका तरियल भाॼी ऐं साई भाॼी ठाहे रखंदा आहियूं जीअं असां हूअं ॿिए ॾींहं ते खाई सघूं इहे ॾिण बरिसातियुनि में ईंदो आहे इहे शयूं भर्स इहे ॾिण बरसातियुनि में अचण जे करे इहे शयूं ख़राब़ु न थीदियूं आहिनि हुन खां पोइ असां महालक्ष्मीअ जो ॾिण पि्णि मल्हाईंदा आहियूं असां पंहिंजे हथ में सोरहंनि गंडियुनि वारो हिकु सॻिड़ो बधंदा आहियूं एं हुन ॾींहं ते महालक्ष्मीअ ॾींहुं सतपुड़ा तरे शाम जो उहो उन जी पूॼा करे उहो सॻिड़ो लाइ छॾींदा आहियूं असां ॾेभ जी पूॼा पिणि कंदा आहियूं हुन ॾींहं ते पिपल जी पूॼा कंदा आहियूं हुन में असां चणा चांवर पकोड़ा ऐं मिठियूं शयूं विरिहाईंदा आहियूं ऐं असां साल जा ॿिया बि वॾा ॾिणु मल्हाईंदा आहियूं जीअं त ॾियारी ॾियारी हर हिक न हर हिक नागरिक मल्हाईंदो आहे ऐं हर कोई ॾियारीअ लाइ साफ़ सफ़ाइयूं कंदो आहे ॾियारीअ डींहं घर खे सिंगारींदो आहे ॾियारीअ जे ॾींहुं शाम जो लक्ष्मी माता जो सरस्वती माता जो ऐं गणेश देवता जो पूॼन कंदा आहिनि ऐं राति जे वक़्तु मिठाइयूं खाईंदा आहिनि ऐं फटाका बारे अहिड़ी तरह उहे धूम धाम सां ॾिण मल्हाईंदा आहिनि अहिड़ी तरह असां सभु जणा सुठे नमूने मल्हाईंदा आहियूं